कैबसँ सवारी जे छै हम फोन केलहुँ जाहि गन्तव्य स्थानपर जे छै ड्राइवरके अएबाक चाही ओ जे छै ओहि स्थानपर जे छै से नहि आयल कोनो दोसर स्थानपर लगेने रहै ओ ओतऽसँ जे फोन करैत जे हम एहिठाम छी आओर ओहिठामसँ जे छै हमर दूरी सेहो जे छै बेसी छै अर्थात कैबके सवारीमे जे छै से निश्चित रूपसँ ड्राइवर या स्थान जे निर्धारित स्थान छै ओकर नहि भेलाक कारण जे छै से हमरा कएकबेर समयसँ हम इसकुल जे छै नहि जा पएलहुँ ताहि दुआरे ई कैबके जे अथी छै हमरा अकाउन्ट छै ओ ओकरा जे छै से रद्द कएल जाइ ताकि हम जे छै से अपन समयसँ जे छै से जाकऽ विदाउट कैब जे छै से गाड़ी पकड़िके अपन इसकुल जा सकी